हिन खेत्र में मुस्लमान रहंदा वधीक पुराणी दिल्लीअ में ऐं सरदार बि रहंदा आहिनि पर इहे जेके ईसाई इहे घटि आहिनि थोरा हिते हिंदू आहिनि ऐं मुस्लमान पुराणी दिल्ली में आहिनि इलाही आहिनि हिते बि इलाही उन्हनि जा खेत्र आहिनि असांजे खेत्र में बि आहिनि इलाही ईसाई घटि आहिनि सरदार आहिनि ॿियों असांजे हिंदू हिंदू बि इलाही आहिनि मुस्लमान आहिनि इलाही सरदार इलाही आहिनि ईसाई घटि आहिनि फ़ारसी घटि आहिनि ॿिया जेके आहिनि उहे इलाही घटि आहिनि सभु आहिनि वधीक मुस्लमान ऐं हिंदू ई आहिनि मुस्लमान बि आहिनि ऐं हिंदू बि आहिनि सरदार बि आहिनि मस्जिद आहे हिते मस्जिदा वॾ वॾियूं वॾियूं आहिनि मस्जिदा जीअं जामा मस्जिद मस्जिद थी असांजी एरियनि में मस्जिदा नंढियूं नंढियूं मस्जिदा बि इलाहीं आहिनि गुरूद्वारा बि आहिनि चर्च हिकु ॿ आहे मस्जिदा वधीक आहिनि ऐं गुरूद्वारा वधीक आहिनि मंदिर वधीक आहिनि सिंधी मंदिर बि आहिनि सिंधीयुनि जो असांजो असांजो जेको आहे पाड़ो सॼो सिंधीयुनि जो ई आहे हाणे थोड़ा घटि थी विया आहिनि सिंधी पाड़े मो निकिरी विया आहिनि पहिरीं त सभु सिंधी ई रहंदा हुया हिते हाणे थोड़ा घटि थी विया आहिनि सभु कॉलोनीनि में हली विया असां पुराणीअ में अञा रहूं था पिया